हलो हलो हा हा उहो बंदोबस्तु थी वेंदो हा हा सुविधा मिलंदव घरु घरु घरु वांगुरु ई सुविधा मिलंदी तव्हांखे तव्हांखे छा छा छा खाइणो आहे छा छा तव्हांखे सहूलियत खपे तव्हांखे सभु मिली वेंदो तव्हां पंहिंजो अचो ऐं घणा घणा घणा ॼणा ईंदा पंज ॼणा अच्छा हा हा मिली वेंदो हा रूम बि आहिनि हा रूम रूम बि आहिनि आहिनि रूम बि आहिनि हा हा बिल्कुलु खाराइबी हुननि खे भई असां त सिंधी आहियूं सिंधी खाधो ई वधीक पसंदि कंदा आहियूं जीअं सिंधियुनि खे दालि पकवान पसंदि ईंदो आहे कढ़ी चांवरु पसंदि ईंदा आहिनि असांजी जेका मशहूर भाॼियूं आहिनि बिहु पटाटा ऐं हा त इहे सभु अगरि खाईंदा त उहो बि तव्हांखे मिलंदो हा हा उहो बि उहो बि उहो उहो बि हा उहो बि मिली वेंदो तव्हांखे तरह तरह जा सवादु मिलंदव हुन में लाइट में लाइट त दालि चांवर हलंदा आहिनि हिनजे अलावा जेको तव्हां चवंदा उहो ठही मिलंदो हा हा हा जेको तव्हां ऑडर कंदा ऐं ॿिएं शइ रेट त हाणे तव्हां संतुष्ट थी वेंदा त रेट त पोइ ख़ुशीअ सां जेको हूंदो उहो वठिबो तव्हां असांजा महिमान आहियो न एतिरा टे टे हज़ार टे टे हज़ार हा पोइ खाधो खाधो पीतो हुनजे अलावा सुबुह जी चांहि ऐं चांहि सां गॾु नास्तो आहे उन्हनि जा पैसा अलॻि पवंदा ॾींहं जी रोटीअ जा पैसा अलॻि पवंदा राति जा अलॻि पवंदा त रूम जो किरायो रूम जो जेको बि ख़र्चु आहे हुनजा टे हज़ार मिठे में मिठे में हा हा सभु मिली सभु सभु हा हा सभु सभु मिली वेंदी सभु मिली वेंदी हा हिन अलावा मिठे में बि अथेई कुझु खाइण चाहींदा त उहो बि तव्हांखे मिली वेंदो मिली वेंदव सभु उहो पहिरीं पहिरीं ऑडर करे छॾिजो त सभु मिली वेंदव हा राति जा यारहं सुबु सुबुह जो त हाणे खुलियल ई हूंदो आहे भई सुबुह जेके रहल वेंदा जिनि खे गाॾियूं खपंदियूं जिनि खे इस्टेशन वञिणो हूंदो त सुबुह जो बंदि थोरी थींदो कोई राति भर त सुम्हंदो केरु त सुबुह जो त उथी करे हुनखे पंहिंजे रस्ते हलिणो आहे न

जेॾहिं महिल बि घुरो कुक वेठो आहे कुक वेठो आहे ठाहे बि ॾींदव बि जेको रसोइयो आहे उहो तव्हांखे ठाहे ॾींदो उहो ॿुधाए ॿुधाए छॾींदा ॿुधाए छॾींदा त तव्हांखे मिली वेंदी ॿुधाइणो त पवंदो न इअं सॼी राति थोरी जाॻंदा हूंदा आख़िर हू बि त सुम्हंदा न उथंदा उन्हनि खे ख़बर हूंदी त ही माण्हू सुबुह जो सवेर उथंदो आहे हेॾी महिल हुननि जी हीअं दिनचर्या आहे हुनखे हुन हिसाब सां ॾींदा बिल्कुलु अचो बिल्कुलु अचो तव्हांखे घरु जहिड़ी सुविधाऊं मिलंदियूं काई चिंता जी ॻाल्हि काने तव्हां अचो रोटी पाणी खां वठी राति ताईं जेको कुझु बि सहूलियत घर में हूंदी आहे उहा सॼी सहूलियत तव्हांखे मिलंदी जी बिल्कुलु बिल्कुलु अचो ठीकु आहे पोइ